पक्षी सब आबय छै ने रङ्ग बिरङ्गके पक्षी आबय छै आबय छै ने रङ्ग बिरङ्गके चिरै सब आओर नीलकण्ठ सब आबय छै ने उ शंकर भगवान होइ छै शंकर भगवान कृष्ण भगवान सब आबय छै आओर सब तब कहय छै बिलाइ ओ परीक्षा बच्चा सब जाइ छै तऽ कहय छै की चिड़य लाँघ देल बिलाइ लाँघ देलकइ तऽ हमरा जतरा खतम भए गेलय जतरा खतम भए गेलै जतरा खतम भए गेलय बच्चा सब एहना करय छै तब जकरा की करय छै तऽ लोक कहलक हे ई डाइन छै जोगीन छै ही छै हे उ छै हमरा ई भए गेलय उ भए गेल अहिना कऽ सब कहय छियै कहय छियै वएह तब जाके परीक्षा दै लै जाइ छै तऽ बिलै जे छै नऽ लाईंघ दै छै नऽ लास्ता तऽ कहै छै कि जतरा खतम भए गेलय जतरा हमर खतम भए गेलय आओर ओकि उ लोग देख लेलकइ ओहो कहय छै हमर जतरा खराब भए गेलय ओहो जे हमरा खराब भए गेलय ओहो कहय छै नीलकण्ठके जे देखलकइ कहय छै जतरा हमर सही छै आब गोर लगलकइ भगवान शंकर भगवान आबि गेलय कृष्णा जी भगवान तऽ सबकिछु आबि कऽ तऽ जे अथी हूँ तब जय